हलो मेरा नाम श्याम है जी मैं आपका ओला बुक करना चाहता हूँ जी मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से ओला पर प्रोमो कोड मिला हुआ है कुछ डिस्काउंट का तो क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि क्या मैं यह डिस्काउंट कैसे यूज़ कर सकता हूँ या कितनी दूर पर है जी जी उसमें प्रोमो कोड में लिखा हुआ है बहुत सी चीज़ें कि सेवन फॉर्टी नाइन के ऊपर का डिस्काउंट आपको मिलेगा तो क्या यह आप हमें बता सकते हैं क्योकि मैं अपने परिवार के साथ आप घूमने जाना चाह जा रहा हूँ और मैं आपका ओला बुक करना चाहता हूँ जी हाँ हम ओला के नियमित रुप से कस्टमर हैं हम हमेशा ही ओला बुक करते हैं और ओला ही बहुत अच्छी वेहिकल साधन है जो कि समय से आ जाती है और समय से पहुँचा देती है तुरंत अवलेबल हो जाती है जी जी हमें आप प्रोमो कोड का यह बता दीजिए जी जी धन्यवाद धन्य जी ठीक